हमरा सब के बिहार मे बढ़िऑं स्वास्थ सेवा प्रणाली देल छलनि जे कि गाँव मे प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र देने छै आओर ओकरा लेल जे छै बढ़िऑं बढ़ियाँ डॉक्टरके व्यवस्था करने छै सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ व्यवस्था के देखै लेल कर्मचारी के बहाली स्वास्थ कर्मी के बहाली बहुत प्रकार के बहाली देने छै स्वास्थ विभागमे जाहि खातिर जे छै स्वास्थ व्यवस्था बहुत बढिऑं छै बिहारमे एकरा लेल जे छै मरीज के लेल एम्भुलेंसके व्यवस्था करने छै अस्पतालमे मरीज के लेल बहुत सारा बेडके व्यवस्था करने छै नर्सके छै आओर जे छै कम्पाउन्डर सब चौबीसो घंटा प्राथमिक सेवामे जे छै सब चीज रहै छै पर्याप्त मात्रामे ओकरा लै लय एभ्लेबुल रहै छै